पन्द्रह हजार बीस हजार पच्चीस हजार तीस हजार पचास हजार साठि हजार सत्तर हजार पञ्चानबे हजार एक लाख डेढ़ लाख दू लाख अढ़ाइ लाख तीन लाख चारि लाख साढ़े चारि लाख पाँच लाख छओ लाख सात लाख साढ़े सात लाख आठ लाख साढ़े नओ लाख